हमे टेन्थके परीक्षाके बाद बहुत दुविधामे छलिए की लिअऽ साइन्स लिअऽ कि आर्ट्स लिअऽ लेकिन हमरा एगो भइआ छै ओ हमरा बतेलकै तोरा करना की छौ की बनना छौ तोरा बनै रऽ मन की छौ की तोँ की बनैलए चाहै छै आगे जाकऽ हम बतेलिए जे बतेलिए हम ओकरे अनुसार हमरा आर्ट्स पढ़ै सकै रहिए आर्ट्स भी कमजोर सब्जेक्ट नहि छै ओकरामे बहुत किछु पढ़ैलए पड़ै छै आर्ट्समे बहुत अइसनो चीज छै इतिहास छै भूगोल छै जकरा बारेमे जानकारी दैलए पड़ै छै ई अर्थ अर्थव्यवस्था छै सब रऽ बारेमे जानकारी दैलए पड़ै छै इतिहासके पढ़ि सकै छिए समझै सकै छिए आर्ट्स कमजोर नहि छै ओकरा बारेमे बहुत गहराइसँ जानकारी लैलए पड़ै छै हमे खुद पढ़लिए आर्ट्सके एतना गहराइसँ पढ़ैलए पड़ै छै सबकिछुके बारेमे सब टॉपिक रऽ बारेमे जानकारी लैलए पड़ै छै तभी हम ओकरा बारेमे लिखि सकै छिए समझै सकै छिए बोलै सकै छिए इसीलिए आर्ट्सके बारीकीसँ पढ़लऽ जाइ छै आओर ई निर्णय लैमे हमरा बहुत कठिनाइके सामना करैलए पड़लै भइआ रऽ हम सहायता लेलिए ओ बतेलकै कि आर्ट्समे भी बहुत सारा अइसनो काम छै टॉपिक छै जे समझैमे तभी तोँ करै सकबै इसीलिए पढ़ैलए पड़ै छै ओकरामे पढ़लिए ओकरा बारेमे जानकारी लेलिए हमरा बहुत अच्छा लागलै पढ़ैमे सब सब्जेक्ट हमे पढ़लिए मनसँ पढ़लिए अच्छा लागलै पढ़ैमे